جی ہاں میں نے سفر کے دوران ثقافتی صدمہ محسوس کیا ہے ثقافتی صدمہ کیا ہوتا ہے جب کوئی شخص ایک مختلف ثقافت میں جاتا ہے جہاں کے رویے زبان کھانے رہنے کے طریقے یا لوگوں کا برتاؤ اس کے اپنے ملک یا ماحول سے بالکل مختلف ہوتا ہے تو اسے گھبراہٹ اداسی کنفیوژن یا تنہائی محسوس ہو سکتی ہے یہی ثقافتی صدمہ کہلاتا ہے لوگ اکثر کہاں محسوس کرتے ہیں جب لوگ یوروپ جاپان یا مڈل ایسٹ جیسے مختلف نورمس والے ملکوں میں جاتے ہیں جب زبان بیریئر ہو لوگ بات نہ سمجھ سکیں جب کھانے پینے یا سوشل عادتیں بالکل الگ ہوں